हलो क्या मैं वृंदावन ढाबा में बात कर रही हूँ जी सर मैं दानिश नगर से बात कर रही हूँ अभी आप के थोड़ी देर पहले ही मैंने आप के रेस्टोरेंट में एक ऑर्डर किया है जी सर मैंने दाल मखनी ऑडर की है और साथ में रोटी वग़ैरह भी तो मैं ये चाह रही थी कि आप क्या उसके साथ मे को कुछ और सामान ऐड कर के और भेज सकते हैं जैसे कि सर डिस्पोज़ल वग़ैरह प्लेट वग़ैरह चम्मच क्योंकि मैं बाहर रहेती हूँ मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहेती हूँ और यहाँ पर अचानक से मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए भी कुछ ज़रूरते हैं चम्मच वग़ैरह की इस लिए जी सर हाँ तो हाँ ठीक है आप प्लीज़ उसके लिए कीजिए और बिल्कुल आप एक्स्ट्रा चार्ज करिएगा मैं देने के लिए रेडी हूँ हाँ मैं आप को उसके लिए एक्स्रा चार्ज कर दूँगी ठीक है थैंक यू सर